स्टुडयोंतल्यान उलयता न्हय हां म्हाका म्हजें फ्रँडाचें लग्न आसा सो म्हाका हें जाय आल्हलें फोटोग्राफी तुमगे पॅकेज जाय आसलेली माश्शे माश्शे डिटेल्स सांगपा शकता डिटेल डिटेल्स म्हणल्यार प्री वॅडींग शूड हळडी वॅडींग शूट तीन

हय हय हय थट थट आं म्हणल्यार सगळे कंबायन एक रेट हां आनी प्लेसीस बी तुमी सजॅश्ट करता की आमी बी सजॅश करपाचें

हां हां हां कळ्ळें क आनी कॉस्ट्यूम बी सगळे आमी चूज करपाचे हां फक्त तुमी फोटोशूट करपा येता हां हां हां आनी ईफ समज आल्बम बी सि डी बी करून दिता आल तुमची सगळे कितल्या पडटा आं हां हां कळ्ळें आनी कळ्ळें कळ्ळें आनी आल्बम बी कितें कित्ले दिसान मा एक सांग आल्बम बी कित्ले दिसानी दिता तुमी हां हां हां म्हाका एक्चली केन्ना जाय आल्हें थटियत जुनाक जाय आसलेलें सो तेका लागून पयली म्हणल्यार बूक करपा लागून पयलीच फोन करून विचारया म्हणलें हय

हां हां हां आनी का कमी जावचे ना रेट बी करया न्हय आं हां च बरें